हलो एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ बोलिए अच्छा आपका नाम जान सकता हूँ सर मैं और एकाउन्ट नम्बर क्या है सर जी सर सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके ट्रांज़ेक्शन जो हैं वे ज़्यादा हैवी ट्रांज़ेक्शन नहीं हैं परंतु आप फ़्रीक्वेन्टली जो है पैसा निकालते और डालते रहे हैं तो सर आप क्यूँ चाहते हैं बंद कराना जी सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बैंक है वह बहुत सी ऐसी योजनाएँ जो हैं हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है जो कि अन्य बैंक नहीं करती हैं जैसे कि इंश्योरेंस खरीदना वगैरह और जो हैंडलिंग चार्जेज़ हैं सर वे भी हम कम ही रखते हैं ताकि ट्वेंटी फ़ोर आर कभी भी जो है अपने एकाउन्ट से एक्सेस कर सकें सर आपको क्या तकलीफ़ आ रही है जान सकता हूँ तो सर आप कौन सी बैंक में शिफ़्ट होना चाहते हैं असल में क्या है सर कि ये अभी बंधन बैंक में भी यदि आप जाते हैं तो उसमें फ़ाइल चार्जेज़ वगैरह और न्यू कस्टमर के लिए कोई ऐसा बेनीफ़िट नहीं है जो कि हमारी जो एक्सिस बैंक है उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे एफ़डी सुविधाओं में भी इंटेरेस्ट रेट हम ज़्यादा देते हैं और टाइम अलर्ट सुविधा भी है हमारे पास जिसमें आपके अलर्ट की सुविधा रहती है तो आप समय पर अपना एकाउन्ट को एक्सेस कर सकते हैं देख सकते हैं उसके इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकते हैं बहुत सारी ऐसी बचत करने की बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जिनके तहत आप जो है अपने पैसे का बचत कर सकते हैं

जी मैं देख लेता हूँ सर यानि वह प्रोसेस में कितना समय लगता है आप मुझे पाँच से सात दिन का समय दीजिए यदि सब कुछ ठीक रहा तो आप हमारे कस्टमर बने रहिएगा मैं जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है मैं यह उसे जल्दी से सॉट आउट करवाता हूँ यदि यह हो पाता है तो कृपया आप हमारे कस्टमर बने रहें नहीं तो हम जो है फिर आपके सदस्यता रद्द करने की प्रोसेस कर लेंगे और नहीं तो सर आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है आपका वह सील हो जाएगा वह आपको नहीं मिल पाएगा क्या आप फिर भी करवाना चाहते हैं सर ठीक है सर आप आप ब्रांच आकर ठीक है सर आप ब्रांच आकर जो है इसका प्रोसेस कर लीजिए ओके ओके थैंक यू